बुंनो थाङोब्ला जोंनि एरियाआवहाय मोब्लिबा मोजाङानो मैन टाउनफोरावहाय नायनो थाङोबा टुवेन्टिफ'र आवारफ्राव बिदिनो टुवेन्टिटु आवार्स लाइनखौ जों मोनगोन मोजां दिन बाथ' बिदिनो टुवेन्टिटु हाफ बिदिखौनो लादो आरो दसे पावार काट जायो आरो ओरै गामिजों थाङोबाथ' दसे बिदिनो ब्रेक लायो बिसोरो ब्रेक दोनो स' बेनि गेजेराव टुवेन्टिफ'र आवार्सआवहाय बिदिनो लादो टुवेन्टि आवार्ससोआ गामियावबो जुदि दिन मोजांबा लाइन थागोन आरो जुदि वेडारा गाज्रि होनबा पावार काट खालामो बरंदिन भिलेज टाउन सिटि स' पावार काटनि थाखाय जोंनि जायगायावहाय बिराद प्रब्लेम जायो मानोना ओरै मैन टाउन मैन चिटिआव बांसिन सुबुंफ्रानो दा बर'फ्रा इनभार्टार लायो बाट इन भिलेजफ्राव बांसिनानो इनभार्टार गैया ओरैनो जास्ट टर्स बेथारिफोरजों सोलियो आरो ओरै मैन टाउनावबो लाइक दि मिडिल ख्लास फेमिलिफोरनाव सोरनावबा दं सोरनावबा गैया स' एगजाम टाइमफ्राव माबाफोर मावफुंनांगौ खामानिफोर दंथारोबा आर्जेन्ट स' बेफोराव लाइन थांबा बेराद प्रब्लेम जायो स ओरैहाय बांसिन प्रब्लेम जायो होनबा भिलेज एरियाआव नुनो मोनो स जेरै भिलेज एरियाआव बिफां लाइफांजों बुंफबनाय स मोब्लिब थाङोबा खोमसि जायो आरो ओरैनो सिखाव माखासे दाखाथिफोरनि बांसिन सान्स थायो